कोनो जगह जाइ छी हम पहाड़ क्षेत्रमे या समुद्र क्षेत्रमे ओतुका दृश्यकेँ हम अपन मोबाइलमे फोटो लए लै छी ओकरा फेर वालपेपरमे लगाबै छी ओकरा देखि कऽ हम अनुभव करै छी आकाशमे देखि कऽ कभी सतरङ्गी इन्द्रधनुष बनल रहै छै कभी कहीँ लाइन बनल रहै छै ओ जेकि दृश्य हम अपन मोबाइलमे फोटो खीच कऽ राखै छी ओकरा कभी देखलहुँ बहुत आनन्द अनुभव होइए आओर आ परम्परा सांस्कृतिक फोटोकेँ जे कैद करै छी ओ फोटो